जोंनि भारत हादरा गुबुन हादरफोरजों रुजुनायाव गोबां आलादा मानो होनोब्ला जोंनि भारत हादराव गोबां रोखोमनि धोरोम आसारखान्थि हारिमु बेफोर गासैबो हाबनानै दङ गुबुन हादराव जोङो नुनो मोनो गुबुन हादरफोरा मोनसेल' धोरोमफोरखौ फोथायो बा मोन्नैल' बेफोरबादि धोरोम थायो नाथाय जोंनि भारत हादराव गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दङ जेरै हिन्दु बुद्धिस्त जैन शिख बेफोरबायदि गोबां धोरोमफोर दङ आरो मोनफा मोनफा धोरोमा मोनफा मोनफा काल्सार दङ गान्नाय जोमनाय हारिमु राव गासैबो आलादाजोब बेनिखायनो दस्रा हादरफोरजों रुजुयोब्ला जोंनि भारत हादरा गोबां आलादा जोंनि भारताव बयजोंबो मिथिजानाय फोथायनायफोरावहाय हिन्दु धोरोमानो बयनिख्रुइ देरसिन जोंनि भारत हादरा हिन्दु धोरोमखौ बांसिन फोथायो मानो होनोब्ला हिन्दु धोरोमानो भारत हादराव जोनोम जादों बेनि थाखायनो भारत हादराव हिन्दु धोरोमखौ बांसिन फोथायनाय जायो आरो जोंनि हारिमुफोरा दस्रा हादरजों रुजुनायाव आलादा होनोब्ला मानो होनबा मोनफा धोरोमावनो मोनफा मोनफा आसारखान्थि मोनफा मोनफा राव हारिमु गान्नाय जोमनाय दङ जेरै हिन्दु धोरोमाव बो गोबां रोखोमनि गावनाय गोबां रोखोमनि आलादा आलादा धोरोम हाबनानै दंबावो जेरै सोरबा रामखौ फोथायो सोरबा शिबखौ फोथायो सोरबा बिदिनो दुर्गा बेफोरबायदि आलादा आलादा मोदायखौ फोथायो बेबायदिनो ओ जोंनि भारत हादराव हारिमुफोरा गोबां आलादा आलादा